जीअं कि असां जाम तरह जी रांदियूं खेॾंदा आहियूं जीअं कि अंदरुनी ऐं ॿाहिरीं अंदरीं रांदियूं उहे थींदियूं आहिनि जीअं त लूडो चेस कैरम बोर्ड इन्हनि में असां खे पंहिंजो दिमाग़ हलाइणो पवंदो आहे असां जो इन मां दिमाग़ तंदुरुस्त थींदो आहे अंदरीं रांदियूं खेॾण सां ऐं जेके ॿाहिरां रांद थींदा आहिनि उहे थींदा आहिनि जीअं त लिक छुप गिली डंडा फुटबॉल क्रिकेट इन्हनि सभिनी खे खेॾण सां असां जो शरीर तंदुरुस्त रहंदो आहे त इन ई तरह सां इहे जेके ॿई रांदियूं आहिनि इन ॿिन्हिनि रांदियुनि खे खेॾण सां असां जो शरीर तंदुरुस्त रहंदो आहे असां जो दिमाग़ तंदुरुस्त रहंदो आहे ऐं असां जो व्यायाम बि हिननि रांदुनि खे खेॾण सां थींदो आहे